چھ ایک انیس سو پچہتر آٹھ آٹھ انیس سو اکاسی بارہ دو انیس سو چوراسی چھ چھ انیس سو چورانبے چار چوبیس سن دو ہزار